हमारे राज्य में कई प्रकार की कलाकृतियाँ हैं कई प्रकार की शिल्पकारियाँ भी हैं जैसे चंदेरी वग़ैरह तो ये सब जो हैं ये सिर्फ़ हमारे राज्य में ही की जाती हैं और ये ऐसा नहीं कोई अलग से आ कर करे ये चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं पहले उनके पहले कोई बनाते थे फिर उनके आने वाले परिवार के जो लोग हैं वो इस कला को आगे बढ़ाते आगे आगे आगे ऐसे बढ़ाते जाते थे वही चीज़ें और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमारे राज्य में होती हैं और